भुरग्यांक कोंकणी भास शिकोवप हे खूब गरजेचें आसा कोंकणी आमच्या रक्तानूच आसा कोंकणी आमची मायभास प्रत्येन प्रत्येक भुरग्यान कोंकणी भाशेंतल्यान आपले मुळावें शिक्षण घेवपाक जाय कोंकणीतल्यान मुळावें शिक्षण न्ही तर फुडले शिक्षण घेवन सुद्दां आमी फुडे करियर करपाक शकतात